असां सूरत वधीक वेंदा आहियूं छो त उते मुंहिंजा माइट रहंदा आहिनि उते असां गर्मियुनि जी छुटीअ में वेंदा आहियूं ॾियारीअ जी छुटीअ में वेंदा आहियूं उते घुमणु फिरण जूं जॻहियूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि उते वॾा वॾा मॉल आहिनि इन खां पोइ असांजो जेको प्रधानमंत्री आहे नरेंद्र मोदी उन पंहिंजे हिकु करोड़ जे ख़र्च सां सॼो वॾो गोपी तलाव ठाराहियो अथाईं उते ॾाढो वॾो तलाव आहे त उन में ॿेड़ीअ में बि विहंदा आहियूं असां हिन खां पोइ हुते मेलो बि लॻलु हूंदो आहे ॾाढी मज़ा ईंदी आहे इन खां पोइ हुते गर्मियुनि जी छुटी में बि वॾो मेलो लॻंदो आहे जंहिंजो नालो वनिता विश्राम आहे उहो बि अहिड़ो मेलो मुंहिंजी ख़्याल सां त मां कॾहिं किथे ॾिठो न आहे ॾाढो वॾो मेलो आहे अने असां इलाही मज़ा कंदा आहियूं राति राति जो घुमणु वञूं अने शादी मुरादी हुजे त बि वेंदा आहियूं ॿियो भावनगर वधीक वेंदा आहियूं छो की हुते मुंहिंजा मामा ई रहंदा आहिनि तो मुंहिंजे मामा जो कुटुंबु ॾाढो वॾो आहे त हुते बि हर सालु शादी हूंदी ई हूंदी आहे त असां वेंदा आहियूं ॿ टे ॾींहं अॻु वेंदा आहियूं पोइ हुते ॾाढी मज़ा ईंदी आहे सभु मज़ा कंदा आहियूं गॾिजी मुंहिंजे मामा जो कुटुंबु वॾो आहे त हुते एॾा माण्हू गॾु थींदा आहियूं असां ॾाढी मज़ा ईंदी आहे